नोंथाङा सोंनायबायदि आं फिननाय होनो सानो आं गेलेनो मोजां मोनो औ आं रानिं बिराद मोजां मोनो आं रानिं गेलेनो आरो काबाडिबो गेलेनो मोजां मोनो फुटबल गेलेनो मोजां मोनो ओमफ्राय बेडमिन्टन गेलेनो मोजां मोनो आं बांसिन मोजां मोननायानो रानिं आं रानिं गेलेयो नंगौ आरो बे गेलेनायखो गेलेनो थाखाय आंहा बे रानिं गेलेनाय बा फुटबल गेलेनाय काबाडि गेलेनायजों आंहा गेलेनो थाखाय जोंहा जायगा दंखायो माने गामि गामियाव फ्राय जोंनि गामि गामिनो माने फिल्ड जाजोब्बाय आरो ना फ्रायानो आरो जायगाफ्रावबो जोंहा ओनसोल लाना ओनसोल डिस्ट्रिफ्रावबो जोंहा मा दोंखायो जोंहा फिल्ड स्टेडियाम जाबाय डिस्ट्रिकआव बिराद मोजां स्टेडियाम जाबाय आरो गामिफ्रावबो बिराद मोजां मोजां फिल्ड बनायजोब्बाय दानिया दाना जोंहा बेफोरनि थाखाय एसे सरखारा नायखायो नालाय गासैबो सुबिदा जायहा क्लाब थायो बिनि सुबिदा हैखायो बेबायदि जों गेलेयो माने जों खारनायखोबो रानिंखोबो मा खालामो जों एसे गेम बायदि गेलेयो आरो ना जों लारि जाना लाइन जानानै जों खारो बादायलायो बेबायदिनो सोर बेसां टाइमआव हादों बेबायदि गेलेयो आरो फुटबलखौबो जों गेलेयो फुटबल गेलेनायबो जोंहा टुर्नामेन बेफोरबायदि इन्टार भिलेज बा इन्टार क्लाब बेबायदि सिस्टेम जायो बेटमिन्टन जायो जोंहा इदिनो गोबां गेलेयो माने सुबुंफ्राबो गेलेयो जों नाहैयो माब्लाबा माने इन्ट्रेस्टबो नाङो नायनानै माने थुलुंगाखाङो बेफोरनिफ्राय जोङो माने सायख'नोबो हायो मानसिफोरखो मोजां मोजां मानसिफोरखौ ओंखारो बेबायदि आरो ना इदिनो आंबो गेलेयो बिराद मोजां नाङो आं गेलेनो रानिंफोरखौथ' बिराद मोजां गेलेनो खारनानै फुरा माने सोरहा बांसिन दम दङ बेबायदि जों दिहुननो हायो माने जोंनिया लोगोफ्रानो फुरा माने जसगोनां माने बेखायनो आंबो खारो आरो ना बिसोरजों माने हिट नाङो गोसोखो जोंनि जायगाफोराबो लकेलावनो दोंखाजोबो सिन्था गैया जेनिबो बेसांखिनियानोसै